मां जॾहिं नंढी हूंदी हुअसि तॾहिं मुंहिंजो ॾाॾो सुठी तरह बाग़ु ठायो हुअईं हुन में ग गुल ऐं फुल भाॼियूं भी उगायूं हुअईं हुन खे ॾिसी करे मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई पोइ मां बि इन जॾहिं शादी करे आयसि तॾहिं मां पंहिंजे पासे वारनि जे घर में बि हेॾो वॾो बाग़ु हूंदो हुओ उन खे ॾिसी करे मूंखे बि दिलि थीदी हुई की मां पंहिंजे घर में अहिड़ो बाग़ु ठाहियां मां पंहिंजे घर में नंढा नंढा पौधा विझी करे घर खे बाग़ु वांगुरु ठाहे छ घर में बाग़ु ठाहियो हुन में खॾ खोटे पंहिंजा नंढा नंढा पोधा विझी गुल फ्रूट भाॼियूं सभु असां उगाईंदा हुआसीं उन खे पोइ सुठी तरहं सम्बभालींदी हुअसि मूंखे उहो बाग़ु ॾिसी करे ॾाढी ख़ुशी थींदी हुई रोज़ु उन खे मां पंहिंजे ॿारनि वांगुरु सम्भालींदी हुअसि उन में पाणी विझंदी हुअसि ऐं इन खे सुठी तरह साफ़ु कंदी हुअसि किचिरो हटाए करे सफ़ाई रखंदी हस रोज ॿहारी कढंदी हस उन बाग मां उन खे एतिरी सुठि तरह सम्भालींदी हुअसि उन खे ॾिसी मूंखे ॾढी ख़ुशी थींदी हुई रोज़ु मां उन खे ॾिसंदी हुअसि त ख़ुशि थींदी हुअसि उन बाग़ु मां असांखे ऑक्सीजन बि मिलंदो आहे इन करे असां पंहिंजे बाग़ में रोज़ु शाम जो वेही करे हुते चांहि बि पीअंदा आहियूं छो त असां पंहिंजे बाग़ जी ख़ुशी ॾिसी ॾिसी करे खिलंदो असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे व इन बाग़ जी रखवाली असां सुठी तरह कंदा आ्यूंहि हिन खे ॾिसंदे ई माण्हू खे दिलि ख़ुशि थी वेंदो आहे जेके असांजे घर में बि ईंदा आहिनि महिमान उन्हनि खे बि मुंहिंजो बाग़ु इहो ॾाढो वणंदो आहे